उपनयनमे जे छै से उपनयनक गीत होइ छै ब्याहमे जे छै से ब्याहक गीत होइ छै तारा माय लग एलहुँ तऽ तारा मायक गीत गेलहुँ साँझक जे छै से भजन गेलहुँ ब्याहसभमे जे छै से सांझ कोहबर गेलहुँ भजनसभ गेलहुँ महादेवक गेलहुँ जे इएह सभ होइ छै भजनसभ हमसभ बेसी गाबै छियै महादेवक गेलहुँ तारा मायक गीत गेलहुँ तारा माय गाँवमे छै आ जे छै से अखन छै से ब्याह उपनयन खूब भऽ रहलैया अखन लगनके समय छै अखन जे छै से खाली होइ छै वएह उपनयनके गीत उपनयनके गीत होइ छै भजन होइ छै महादेवी होइ छै सोहर होइ छै तऽ ईसभ गीत जे छै से अपन हमसभ गेलहुँ साँझक भोरक जखन तखन